जोंनि ओनसोलाव थैनायनि गाहाइ जाहोनफोरानो जाहैबाय माखासे गोबां लायमोनफोरा गोबां बाइक सालायनानै बाइकखौ जर सालायनानै एक्सिडेन्ट जानाय लोगोसे जोंनि ओनसोलाव खुदियाफोरनि थैनायनि हारा एसेबां गोबांद्रायबो नङा खुदियाफोरनि थाखाय भेक्सिनफोरा जाबाय ओरैनो पलिय' ओमफ्राय बिजि थिथि बिजि खुदियाफोरखौ जोथोन लानायनि थाखाय सोरखारि बिथांखिफोरा जाहैबाय मुलि राननानै होनाय ओमफ्राय जोंनि ओनसोलाव थैनायनि हारा एसेबां गोबांद्रायबो नङा खुदियाफोरनि थाखाय खुदियाफ्रा ओरैनोथ' एसेबां बिब्दि बेमार जानानै थैया लोगोसे जोंनि ओनसोलाव एम्बुलेन्सफोर लिंहरोब्ला एक्सिदेन्दफोर जायोब्ला एम्बुलेन्सआ सौफैस्लाबा बेनि थाखाय पेसेन्तआ थैनांगौ जायो आरो जोंनि ओनसोलाव